हमारे यहाँ चोरी भाई थी गए थे लिखाए थे पुलिस को कुछ नहीं आए थे पुलिस एह पैसा वैसा ले लिया था कुछ करेंगी नहीं उस का करेंगे पुलिस फिर एक जन खियाँ और ऐसे हो गया उसके भी सह करेंगे तब भी पुलिस आएगी पैसा भी ले लेना कुछ नहीं करे चले जाने हमार कुछ भी नहीं भैया सारा सामान भी उठा ले गया इसको का करेंगे सब खा रहा हैं पुलिस दरोग़ा जाएँगे थाने में लिखाएँगे हुआँ फिर कुछ नहीं हमारा सुनवाई भया था तब गाँव देस में आया था तब इआसे ऐसे तब पुलिस की डाँट पड़ती नहीं तो क्या सुनेगा जिस पैसा लेगा उसका सुनेगा हमारा लोग के सुने भी नहीं गे पैसा लेकर चला जाएगा दौड़ दौड़ भी थाने तहसील जा रहे हैं कुछ नहीं सुनते हमारे लोग की और उसको डाँट पड़ती नहीं सुनेगा कहाँ से जिस पैसा ढेर दिएगा उसका सुनेगा हमारे सबके पैसा तो है नहीं कि देकर ढेर पैसा तब चोर पकड़ा जाए चोर पकड़ाएगी नहीं वैसे और पूरे गाँवभर में जो आता है उस भी बताते हैं तो वह भी नहीं कहता है कि हाँ पुलिस भी सही है तो घूँस ले लेती है तो क्या सुनेगा एक जन खियाँ ऐसे और भा वहु भीर ऐसे भा चोर पकड़ाते नहीं भी पुलिस आएगी चली जाएगी लेकर पैसा सुनते भी नहीं पुलिस के ऊपर डंडा भी नहीं पड़ता तो कहाँ से सुनेंगे ऐसे ऐसे खा लेते हैं आकर सुनवाई नहीं होती है हमारे लोग की